जीवनमे दै छियै मम्मी पापा भाय बहिन सास ससुर देवर ननदि सबके दै छियै कि बुढ़ापा आबै करेके होइ छै आओर पढ़ाइ भी करेके होइ छै काम काज भी करेके होइ छै सब किछु देखभालके करेके होइ छै घरके काम निपटाके बाजार जाइ छिऐ फेर पढ़ लिखके आबै छियै तऽ फेर शामके साँझ बाड़के अथी करै छियै फेर सास ससुरके खाना ओना खिआबै छियै घरके काम करते करते कर उरके तब पढ़ाइपर ध्यान दै छियै उ टाइम बचै छै तऽ सिलाइ भी कर लै छियै आओर टाइम बचै छै तऽ घुमे भी जाइ छियै सबकुछ घरके खुशहाल देखिके मम्मी पापाके भी प्यार मिलै छै सास ससुरके भी प्यार मिलै छै सबकेँ हसबैण्डके भी सेवा करेके पड़ै छै सब कुछके करेके पड़ै छै हसबैण्डके भी टाइम टाइमपर खाना देवेके पड़ै छै सास ससुरके भी देवेके पड़ै छै मम्मी पापाके भी प्यार मिलै छै सास ससुरके भी प्यार मिलै छै हसबैण्डके प्यार मिलै छै टाइम बचै छै तऽ किछु तब सुबह उठै छियै तऽ पूजा पाठ भी कऽ लै छियै काम घरके काम भी करेके पड़ै छै सास ससुरके भी देखभाल करेके पड़ै छै